हेलौ ओइ बाजै नों बहा दङ ए मा होनो नोंसानि फिसाज्लानि रिजाल्टआलाय बोरै ओंखारखो ए दालाय मा सानखो बेनोथ'हाय जोंहाबो बेनोथ' आं उदालगुरिथिंनो हगारहरनोसै नामा सानबाय माथो ओं जमाब्लालाय मोजां जायो थांनाय फैनाय जमा जमा थांनो फैनो हागौमोन आरो

गारिम मथर एसे माब्लाबा सानै गाहामब्ला भाराफोरखोबो मिलायना लाबोनो हायो आरो बोथोर गाज्रियाव गारि मथरफोरखौ बेनोथ' दा जमा थांसै नामा बेनोथ' बे उदालगुरि कलेजावनो होनो ना फान्थाव कलेज ना मा बेहायसो थांनो होनबाय माथो जाहानि फिसाज्लायालाय ना अकजिलिामफोरावसो माब्रैथाय औ ओं आं सान्दोंमोन बै अ उदालगुरि अकजिलियामआव होनो बे माब्लाबा ट्रेनजों थांब्ला आरो उल्था फैफिननांगोन ना इसोरो आरो बे अट' थमथमफोरदो थांब्लालाय नैबे जोंनिथिंनिफ्राय खाथिसो जागौमोन दा आरो थांग्रायानो अकजिलियामाव थाङासो होन्दों माथो मायाव लागोननो आर्ट्सआवना साइन्सआव लागोन नोंसानियालाय ए जोंहानिया साइन्सआव लानो होन्दों माथो ए दे रायज्लायग्रोदो दा आरो समावनो मोजां रायज्लायखानानै खनसेयावनो फिलाप खालामाब्ला फरायग्रानि गोसो नालाय जोंथ' थिननाबो बुंहरनो हाला औ गावसो फरायगोन गावसो बुजिगोन जों बेखो ला बेखो ला होनब्लाबो बहाथ' रज'नो

ओं इसोरनि गोसो होनायजोंसो खोथा नालाय जोंलाय रांल' रांल'सो आरजिनो होनाय नांगौखौल'सो सुफुंना होनो हायो जोङो दे होमब्लालाय बाजै उनावल' लोगो हमसिगोन